अ मा औ

लांजागोन औ जोंनाव नलबारि बाजार जायो ओमफ्राय बेथि थुमुरा थुन्थ्लि बाजार जायो आरो लाबोजागोन फानजागोन बेनिफ्राय औ ओरैनोथ' जेनेबा दामफोरा जोंनियाव दायो औ गयफोरा माबा थांदो आरो बथ्रिस बथ्रिसस' थांदो नोंबा मा मा लाबोगोन औ औ औ नांजोबो जोंनि बाजारफोराव नांजोबो गासैबो नाङो लाबो ओमफ्राय माबाखौ लानानैसो जेनेबा बै बिनि मैगंनि साइजखौ लानानैसो दामखौ होयोथ' बायग्राफोराबो औ नों औ बिदि आरो मैगंनि गिदिर फिसाखौ लानानैसो दामखौ होगोन आरो मोजांखौ नायनानैसो दामखौ होयो आरो बे जोंनि बे मरा थुनस्रि बाजाराव एसे कम जायो जोंनि नलबारि बाजाराव एसे बारा जायो आरो दामा औ औ लाना फैबानो जाबाय दा लायोदा मासुलबो लायो मासुल खांनाय जायो गासैखौबो लायो औ औ ओमफ्राय नोङो जोंनि बजाराव लाबोफेराखैमोन होनबा ए औ दे औ जागोन दे आं बे बाजारावनो बाजाराव थांखाबाय थानाय जायो नालाय जोङो लोगो मोनबालाय थाफागोन दे अ सिनाखि जाबासो फाननो हायोथ' सिनाखि जायाबा फाननाय जाया बेफोरबायदिया अ दे होनबालाय गाबोन लाना फैबानो जाबाय नांंला ओं दे दोनदो गाबोन लाना फैबानो जाबाय